साढ़े इत्थे अगर कोई त्यौहार होन ते जैदातर लोग अपने ना डोगरा डोगरा मतलव डोगरे जेह्ड़े रुट्टी खंदे उऐ बनांदे मतलव जैदातर अगर इत्थे कोई दिवाली होऐ जां कोई बन्दा कोई जम्मै कोई मरै इत्थे साढ़ै इत्थै उऐ बन उयै बनदे कोई मतलव देस्सी रुट्टी गै बनदी राजमां बनियें चौल बनियें अम्बल बनी आ खमीरे बनिये ते जादा घ्यूर बड़े बनदे पकौड़े बनिये ते काह्ड़ा बनी आ अजकल्ल ते लोकैं इ'यां बड़ा शोशा पाएदा की मतलव कि शैल गै चीजां बनानियां जां बड्डे बड्डे सटाल लाने अवा इ'यां इ'यां ग्रांऽ च तुस दिक्खो ते उत्थें इ'यां देस्सी देस्सी रुट्टी गै बनदी साढ़े इत्थे घरे दा गै तुस दिक्खो ते अगर कोई दिवाली दवुली होऐ ते किश केह् बनदा पूड़ियां बनदियां मटर पनीर बनी'जंदा ते चौल बनी'जंदे राजमां बनी'जंदे मतलव मोंगरे आह्ला देहीं बनी'जंदा कोई चटनी चुटनी बनी'जंदी साढ़े इत्थे नार दाने दी चटनी बी बड़ी चाहिदी अम्बे दा चार ते नार दाने दी चटनी नार दाना मिगी निं लगदा कि बाह्र बी जादा बनदी होऐ पर साढ़ै इत्थे जम्मू बड़ी बनदी नार दाने दी चटनी कोई आऐ दा होऐ ते पकौड़े बड़े बनदे चटनी कन्नै चाह् कन्नै ते अगर मेरा तुस आक्खो मै ते जादा राजमां चौल गै बनानी कि की साढ़ै इत्थे डोगरें बड़े पसंद न राजमां चौल खासकर बच्चे ईं बच्चें बी ते बुड्डें ई बी सारें गै सारें गैपसंद न बच्चे ते जिंद कडदे न राजमांओर राजमां ते कियां बनांदे न राजमां ते किश जादा है नि ऐ हां ते तुस मतलव साफ करियै पानी कन्नै शैल धोई बी सकदे नेईं न तुस रातीं तुस सहेड़ीयै रक्खने ते ओह् बी रक्खी सकदे ते केह् करना पैह्लैं राजमाएं तुसैं बोआलने कोई पंज सत सीटियां पंज सत सीटियां उस्सी आननियां ते बोआलने ओह् ते ओह्दा तड़का बनाने केह् करना के बस तेल चाढ़ना ओह्दा जिल्लै तोड़ी धुआं निं निकलै उस्सी गर्म करना ओह्दे च पाना जीरा ते फ्ही ओह्दे च पाना शूरे दा ग'ण्डा गण्डा पाना ते उस्सी हलाना उस्सी इ'यां जल्न निं देना जैल्लूं तोड़ी ओह् इ'यां होईयां थोड़ा पक्किया ते फ्ही ओह्दे च केह् करना ओह्दे च छूरे दे टमाटर पाउड़ने छूरे दे टमाटर पाए ते केह् करना फ्ही उस्सी बी मसाला बनाना शैल ओह्दे च फ्ही पाउड़ने मसाले मसाले च केह् पाना लून पाना दड़ा मर्च पानी बसार पाने जीरा जीरा पौडर ते चले शो होई आ ते केह् पाना टिक्की मसाला साढ़े ते टिक्की मसाला बड़ा शैल थ्होंदा टिक्की मसाला पाउड़ेआ ते उस्सी शैल शैल मसाला बनायाते उस्सी भुज्जन दित्ता कोई गस पंदरां मैंट उस्सी भजाईयै ते फ्ही केह् करना उस्सी तुसें ओह्दे च पैह्लें राजनां दी थोड़ी इ'यां तरी पाउड़नी बोआले दे राजमां पाने अघ्दे राजनां तुसें इ'यां पाउड़ने ते अध्दे थोड़े इयां मिंद्दी मुंद्दियै पाने ठीक ऐ ओह् पाने ते उ'नें गड़काना कोई दस पंदरां मैंट उयें गड़काओ ते फ्ही ओह्दे उप्पर पाना कट्टे दा धनियां धनियां पाओ नेईं न तुस उप्पर इ'यां द'ऊं चम्मच इयां घयौऐ दे पाउड़ो ते उनें गड़काओ जेह्ड़ा ओह् स्वाद आना न ते उंदे कन्नै खाओ तुस नार दाने दी चटनी ते गर्म गर्म चौल अगर एह् सा एह् सारा किश थ्होईया निं अगर किश होऐ दिवली दवुली ते नन्द गै आई जंदी